ہمارے علاقے میں بہت سارے دلچسپ پہلو کہانیاں ہیں دیکھنے کو جیسے چار مینار قدیم عمارت ہے جو قلی قطب شاہ نے بنوائی ہے اور اور اس کے اوپر مسجد ہے جہاں پر پہلے نماز پڑھائی جاتی تھی لیکن اب وہاں پر نماز نہیں پڑھائی جاتی اور اس کے سامنے مکہ مسجد ہے مکہ مسجد بھی بہت خوبصورت ہے وہاں کا منظر بہت اچھا دکھائی دیتا ہے سیاح سیاحاں یہاں پر آ کر فوٹوز لیتے ہیں چار مینار کی سیر کرتے ہیں اور مکہ مسجد کو بھی جاتے ہیں وہاں پر اور بہت سارے شخصیت بھی گزرے ہیں ان میں قلی قطب شاہ ہے جو چار مینار بنوایا ہے اور سالار جنگ میوزیم ہے اور کیا ہے سالار جنگ میوزیم گول کنڈہ قلعہ گول کنڈہ قلعہ اور ساری بہت ساری سیاحوں کو سیر و تفریح کے لیے بہت سارے پرانے قدیم عمارتیں ہیں گول کنڈہ قلعہ سالار جنگ میوزیم لائبریری جامعہ این عثمانیہ لائبریری ہے وہاں پر بھی اچھے اچھے کتابیں پڑھنے کو ملتی ہے ملتی ہے